हलो श्रीकांत श्रीकांत उलयता न्ही हांव शैला हांवें मातशे म्हाका सांकळे पावोवपाक तुमकां एक कॅब धाड म्हटलेली ते ड्रायव्हर म्हाका दिसता हिंदी उलयता आनी तें म्हाका तितके कळना म्हणून आमी आतां फूल ब्लॉकाक पडला म्हणून आनी आतां म्हाका थंय अर्जंट पावपाक जाय आशिल्लें मिटींग आशिल्ली म्हाका आनी आतां मिटिंगेक एकदां लेट जायत जाल्यार म्हजो व्हडलो प्रोजॅक्ट म्हज्या हातांतल्यान वतलो म्हणून मातशे त्या ड्रायव्हराक तुमी फोन करून सांग की आनीक कितको वेळ लागतलो थंय पावपाक काय विचार तेका आनी कितें तरी एक्झेक्ट्ली कितें जालां थंय कसलो कितें ब्लॉक पडला कितें आनी मातशे फाटी फाटी येवन आनीक खंय वचपाक बीन दुसरो मार्ग बीन कितें आसा जाल्यार मातशे म्हाका सांग म्हणून सांग ताका ना जाल्यार तुमकां सांगून मागीर तुमी म्हाका मागीर मातसो परत फोन करा म्हाका तो कितें उलयता तो कांयच कळना तो हिंदी सुद्दा सारकी मारिना